फोरबो समाव जामुं सङो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन आरो मोजांसिन फोरबोआनो जादों बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोआव जों बर'फ्रा बांसिनानो संक्रान्ति दिनावहाय ओ गोखा गोखै मैगं बांसिन जानायखौ नुनो मोनो जोंहा बै गोखा गोखै जानायनि फारसे गोबां सुबुं फोथायनाय दं बेखौ जायोब्ला जोंनि माखासे देहायारि माखासे फिसा फिसा नुनो मोनै बेरामफोरा हामो होनना जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय दं बेनि थाखायनो जोङो बैसागुनि सानसे सिगां संक्रान्ति बोथोरावहाय गोखा गोखै मैगं बायदि रोखोमनि हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ खानानै जोङो बिदिनो बाजि द'जिसोतासो रोखोमनि मैगंफोरखौ फिथाइ अबा बिफांनि बिलाइ बिथ'राइ रोदा बायदिफोरखौ जों ज' बुथुमनानै गोखा गोखै मैगं हिसाबै मैद्रु जानाय नियम दं जों बे स बेखौनो प्राय बैसागु फोरबोआव बांसिन बयनिबो नखराव जानायखौ जों नुनो मोनो जों बर'फोरा बेखौ मोनसे जाथारनांगौ जामुं हिसाबै गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे जानाय लोंनायफोर खालामो न'खराव आलासि दुलासिफोर फैयोब्ला बिदिनो जोंनि बर'नि थाखाय बुंनो थाङोब्ला अमायानो गाहाइ जामुं बेदर होननानै बुंजायो अमा जानानै बयबो मोजां मोनो हिसाबै जोङो अमा बेदर ओमफ्राय बेनिफ्राय अमा बेदर थालिर फस्ला बायदि मैगंफोरखौ जोङो जायो बे समाव जोङो फान्थाव ओ लाव बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जानाय जाया बे समाव जोंहा बर'नि हारिमु जेन'बा फोरबोफोराव माखासे बादा दङ बेनि थाखाय जोङो बर'फोरा फ्राय बेफोर मैगंफोरखौ जानाय जाया जामुं सङो होनोब्ला आं बेखौनो बुंनो सानो जोंहा गोखा गोखै बेखौनो फोरबोआव बांसिन संनाय जायो आरो मागो मागो दमासि बे मागो दमासियाव जोंहा गोदान गोदान जोलै एबा जों गोदान जामुं मोनो बे समाव जोंनि माइ आबादानो जोंनि गाहाइ आदार हिसाबै आबाद मावनायानो जोंनि गाहाइ होननानै बुं बुंजायो ओ बेनि थाखाय जोङो बै समाव जोङो माखासे सिथाव फिथा बायदिफोरखौ माइ गोदाननि जोङो माइ गोदान मोननायनि मुङाव जोङो जायो बेजों लोगोसे जोङो बेदर बायदिसिना जाफानाय जायो ओ जोंनि जामुं होननानै बुङोब्ला बेखिनियानो जोङो मागो फोरबोफ्राव फिथा सिथाव बायदि जामुं संनानै जायो